मां पिजन कंपनीअ जी सिगरी बुक कई हुई मूंखे ॿिए ॾींंहं ताईं हुन जी डिलीवरी मिली वई हूअं त घणेई सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन में मतिलबु टाइम सां सभु बराबरि सिगरीयूं भरंदियूं आहिनि ऐं मूंखे पंहिंजे कमु करण में ॾाढी सहुलियत थींदी आहे पर अचानक सां केॾी केॾी महिल हिकु सेकेंड लाइ हुन जी हिकु फ्लेम वधी थी वञे